जोंनि जायगायाव दैज्लाङाव माइ गायो आरो दैज्लां जोब्बा जोङो माइखो हायो हानानै न'खराव लाबोयो लाबोनानै जों बान्दाराव सोयो बा न'आव जानो लाखियो नायो आरो बिनिफ्राय जितिया माइ थाइ जोब्बाय नाखांनाय जोबबाय मेलेंखांनाय जोब्बाय बिनिफाय जुखाम खिथि खालामो जोंबो जुखाम खिथि खामनानै जोंबो जुखामनि सिजोनाव जों दै माहाय होयो आरो बिनिफ्राय फान्थाव खबि आलु बानलु बिलाहि जों बेफोरखौबो खिथि खालामो खिथि खामनानै बोथोर बाय बोथोर खानाय सम जाबोला बा माबा मोनसे खिथि राबाय बा जाबाय खानो गोनां जाबाय तितिया जोंबो खानानै बाजाराव लाङो आरो जों फानहैयो आरो न'खरावबो जायो आरो बिनिफ्राय आरो बिनिफ्राय जों गयनिबो खिथि दङ दा गय खिथि दा जासिगोन बिबारा बारसिगोन बेफोरबायदि जों फाननानै जों फैसा मोनो आरो बिनिफ्राय माइआ जाबाय सिजोन मोननै होनना बुङो बोथोरा मोननै मोनसे मेसेंनि मोनसे आरो मोनसे दैज्लांनि बा सायना इरि बा मोनसे दैज्लांनि मोनसे साइना इरि होनना बुङो मोनसे बिखोबो गायनानै जोङो बोसोराव खननै खालामो आरो बिनिफ्राय सोरबा बेसर खिथि खालामो सोरबा आलु गायो सोरबा खबि गायो सोरबा बानलु गायो सोरबा जुखाम गायो बिबायदिनो समखो नायनानै बा सुबिदाखो नायनानै गायनाय जायो बेनि थाखायनो जोंबो बिबादिनो जोंबो सोलिनानै जानानै थांना थायो आरो बिनो आरो हा